हलो मां प्रॉपर्टी डीलर सां थो ॻाल्हायां हा मूंखे एक्चुअली जमीन खपंदी हुई अ ॿ सौ गज़ जी जमीन खपे ऐं मूंखे जेकी जमीन खपे अहिड़े इलाइक़े ते खपे जिते पाणी जी सुविधा सुठी हुजे अजमेर हा हा हा मां अजमेर में रहंदो आहियां

अ पौश एरिया हुजे जीअं वैशाली आहे पंचशील आहे अहिड़े एरिया हलंदो मुंहिंजो बजट सतरि असीं लख आहे

हा हा हा हा चारि हज़ार थी वेंदो हा साईं

हिकिड़ो हिकिड़ो ज्ञान विहार आहे हो सई आहे हा कोटरा वारे पासे कोटरा वारे पासे जेको हो हो सई आहे अच्छा फेसिंग कहिड़ी बि हुजे अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि न आहे हा हा हा भले

अच्छा

हा सई आहे पर त साम्हूं रोड जी चौड़ाई घणी आहे सुठो रोड आहे हुते सुठी कॉलोनी बि आहे न सुठी कॉलौनी आहे

हा अच्छा हा ठीकु आहे

ठीकु आहे त पोइ हलूं था सुभाणे ॾिसूं था ठीकु आहे हा त तव्हां मूंखे फ़ोन कजो त पर ठीकु आहे ओके ओके ओके